हैलो हैलो सजाबट आहले ना हां साढ़े घर ना कुड़िये दा ब्याह् ऐ ते सजावट करवानी ऐ ब्याह ऐ तरेई तरीक हां जेहकी शैल होग सारे कशा बधिया आहला कराना असें जेहडी शैल होग किन्ना पौगा ओहदा अच्छा त्रै चार फक्शन साढ़े घर होने अलग अलग साढ़े घर सजावट होनी चाहिदी ऐ हर इक फक्शनें दी जियां बक्खरी बक्खरी सजावट होनी चाहिदी हां इक सतसंग दा फक्शंन ऐ सोलां तरीक फ्ही साढ़े ओहदा ऐ सगींत ऐ गीते दा फंक्शन ऐ इक साढ़े फ्ही सांती दा फ्ही बरात ऐ हां हां हां त्रेई तरीक ऐ त्रेई तरीक दा ऐ ब्याह अच्छा जी